पयलीं स्विमा पॉजिटीव एटिट्यूड आसपाक जाय तो बरें जेवपाक जाय गूड एक्ससायज बी करपाक जाय आनी स्ट्रोंग रावपाक जाय तो टायर्ड जातलो पूण नॅवर गिव अप एटिट्यूड आसपाक जाय ताका एक रोल मॉडल स्विम दवरपाक जाय आनी ताका इमिटेट करपा जाय एनर्जी लेवल मेनटेन करपाक केन्ना प्रॅक्टीस कोता लॉंग डिस्टन्साक पयलो तो स्लो वसपाक जाय मागीर स्लोली स्लोली स्पीड वाडपा जाय आनी मागीर फायनली फास्ट वचपा जाय पयलेंच फास्ट ओडपाक वचपाक शकना कित्याक बेगीन त्रास जातलो आनी टायर जातलो